हेलो हँ कोन कोन माछ यए हँ हँ हँ आओर हँ हँ आ हमर आरके जे छै से अहाँ दैत छियै रेहू अढ़ाइ सए टके एतय डेढ़ सए दू सए टके मिलैत छै मने कबइ दैत छियै तीन सए टके एतय मिलैत छै दू सए अहाँ कहैत छियै जे आँय हेलो हँ तऽ जतय सुविधा मिलतै उएहठाम ने करतै उएह मछली ने लोग खेतै एतेक महगा जे लेतै से हेतै नहि ने होइवला छै सभरङ्गके मछली छै सुपौल जेना भेलै अहाँ सहरसासँ आनैत छियै लोक सुपौलसँ आनैत छै परसरमासँ आनैत छै एहिना बिकैत छै बकौरसँ लए आनैत छै हँ तऽ पोसाइके बात छै तऽ की करतै खाइवला लग नहि रहैत छै दू पैसा कतहु भी जाइत छै तऽ दू पैसा कमवला सामान ताकैत छै बुझलियै नहि डेढ़ सए पौने दू सए टके दैत छै इएह तरकेमे मलाह छै हँ नहि लए सकबै भने सगरेसँ आबैत छै सहरसोसँ आनैत छियै बकौरसँ आयल सुपौलसँ लोक लए आनलक परसरमासँ लोक लए आनलक नहि नहि लेब गरइ मछलीके सए टके देबै से कहू नहि तब तऽ आओर कमि हम आओर कम करब अस्सीए टके हँ लेबै कतेक लेबै एक किलो डेढ़ किलो इएहसभ आओर कतेक तऽ फेर लोक ओकरा जतय सुविधा मिलतै ततहिसँ ने लोक मँगाए लेतै हँ नहि अखन कोइ आयल नहि यए खुलले यए हँ नहि आओर कोनो नहि लेबै हँ जे सुविधा पड़तै उएह ने लेतै सभरङ्गके आबैत छै बाजारमे भरल छै मछलीसभ देशमे आबि रहलै हँ सभदेशमे लोक किनैत छै